میری ریاست دہلی میں کئی بڑی مذہبی شخصیات کی عزت کی جاتی ہیں جن میں مختلف مذاہب کے رہنما شامل ہیں ان تمام شخصیات میں سے چند اہم نام اس طرح ہیں حضرت نظام الدین اولیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گرو نانک دیو جی اور سوامی وویکانند ان تمام شخصیات کی تعلیمات سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مذہب کا اصل مقصد انسانیت برداشت اور اخلاق کی تعمیر کرنا ہے